हलो होटल स्वाति मां तव्हांखे जेको नास्ते जो जेको ऑडर ॾिनो हो डोसा ऐं इडली उहो पार्सल मूंखे स्विगी द्वारा मुंहिंजे घर पहुतो आहे जंहिंमें किनी धप ऐं जेको खाइणु लाइक़ु काने इहो नास्तो मूंखे वापसि करणो आहे तव्हांजी वापसि वठण जी पोलिसी कहिड़ी आहे सा ॿुधायो मां तव्हांखे हीउ नास्तो वापसि मोकिलियां ऐं मूंखे मुंहिंजा पैसा वापसि ॾियण जी कृपा कयो